ہلو میم میں کمکم شرما بات کر رہی ہوں میم یوگا انسٹیٹیوٹ سے آپ بات کر رہے ہو اوکے میم میم مجھے یوگا کی کلاسز کے لیے بات کرنی تھی میری ایک سسٹر ہے اس کے لیے میم وہ بارہ سال کی ہے اور مجھے اس کی کلاسز کے لیے یوگا کے لیے بات کرنی ہے آپ سے اوکے میم میم میں شام کو جاؤں گی کلاسز ہاں میم اوکے میم اوکے میم اوکے اوکے میم اوکے میم آپ کون کون سے یوگا سکھاتے ہو آپ بتا سکتے ہو اوکے میم اوکے اوکے میم میم آپ مجھے لوکیشن سینڈ کر دو گے اپنا اوکے میم اوکے تھینک یو سو مچ